ہلو جی سر جی سر سر آپ کا کام سر چالو ہے تھوڑا ٹائم لگے گا جی سر سر آپ نے جو تیس میٹر کی مجھے روڈ بول دی ہے بنانے کے لیے سر اس میں ایکچولی پائپ لائن پھٹی ہوئی نکل گئی تھی اس لیے تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے اور پھر کچھ کا بھی ایشو تھا سر تو سر مجھے کچھ ایکسٹرا ٹائم اگر آپ دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی سر آپ کی جی سر جی سر میں مانتا ہوں آپ نے مجھے سر آپ نے مجھے دس مہینے کا میں مانتا ہوں اسی بات کی شرمندگی کر رہا ہوں سر لیبر کا مسئلہ تھا سر لیبر جو ہے بیمار پڑ گئی تھی اسی وجہ سے میرا کام سمیٹ مل گیا تھا چلیے تو سر مجھے کچھ اگر آپ ایکسٹرا پروائڈ کر دیں گے سر کیونکہ اس میں لیبر چارج بڑ جائے گا سر اچھا اور سر کیونکہ پائپ وائپ پھٹے ہوئے نکل گئے نا سر اس لیے تھوڑا اور ٹائم آپ کا کھنچ گیا ہے لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو اس اندر سے اس میں کاٹنے کی پوری کوشش کرتا ہوں سر اچھا تو سر ٹھیک ہے میں لیبر ڈھونڈتا ہوں سر کوئی پھر میں لیبر بڑھا کے میں آپ کا اسی ٹائم کے اندر میں کچھ ٹھیک ہے سر میں اوکے سر اوکے میں آپ کو کر کے دوں گا بالکل سر کر کے دوں گا اسی ٹائمگ تھینک یو